میں کھانا پکانا سرسوں کے تیل میں پسند کرتی ہوں سرسوں کے تیل میں کھانا پکانے سے کھانے کا ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے سرسوں کے تیل میں کھانا پکانے سے سرسوں کا ساگ یا دال وغیرہ بنانے سے بہت عمدہ بنتی ہیں سرسوں کے تیل میں کو بس تھوڑا سا جھلی نکالنی پڑتی ہیں ریفائن میں اگر یہ کھانے بنائے جائیں تو وہ ذائقہ نہیں حاصل ہوتا اور سرسوں کا تیل ہمیں کم قیمت پہ حاصل ہو جاتا ہے اور زیتون کا تیل ہم خرید نہیں سکتے وہ کافی مہنگا ہوتا ہے سرسوں کا تیل بہت چیزوں میں یوں استعمال ہوتا ہے جیسے کہ ہم اپنے سر میں بھی یوز کر سکتے ہیں بالوں میں بھی لگا سکتے ہیں بہت سی چیزوں میں مفید ہے سرسوں کا تیل سرسوں کے تیل سے ہم کافی ساری چیزیں بناتے ہیں اسے ہم اچار میں بھی یوز کرتے ہیں آم کے اچار میں مرچی کے اچار میں سرسوں کا تیل بہت عمدہ تیل ہے